ہیلو شمیم بھائی جی میں اشفاق آپ کا دوست بول رہا ہوں جی در اصل آپ کو تو معلوم ہے ہی کہ میرے عمر کے بارے میں جی جی ہاں اس کے لیے مجھے آدھار کارڈ اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے ہاں اس کے بارے میں تو مجھے کچھ خاص معلوم ہے نہیں تو اس کے متعلق میں نے آپ کو کال کیا ہے ہاں اس سے مجھے بینک کھاتے کو بھی اپ ٹو ڈیٹ کرنا ہے ہاں جی نہیں نہیں آدھار کارڈ کو اپڈیٹ ہونے کے بعد بھی بینک اکاؤنٹ اپڈیٹ ہونے ہو ہوئے گا تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا کچھ آپ کچھ آپ مجھے بتا دیں گے جی مجھے آدھار سینٹر جانا پڑے گا جی وہاں ہاں وہاں جانے کے بعد بھی کچھ ہوگا کچھ ڈاکومینٹس پرانا والا آدھار لے کر جانا ہوگا اور جب بینک ہاں بینک جب جانا ہوگا تو بینک اکاؤنٹ کا ڈلیوری بینک اکاؤنٹ کا ڈیلر ڈیٹیل ڈیٹیل لے کر جانا ہوگا پاسبک پاسبک ہے میرے پاس اس لیے لینا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تب میں جاؤں گا تو آپ کو کال کروں گا اگر آپ کے پاس وقت ہوگا تو آپ میرے ساتھ چلیں ٹھیک ہے شکریہ